ہلو یس کون ہاں جی شُکریہ بہت شُکریہ آپ کا جی فرمائیے کیا فرمائش ہے آپ کی اب ہم سے جی بالکل بتائیے کیا سوال ہے آ اصل میں آپ نے جو سوال پوچھا ہے بہت ہی بیسک اور بنیادی سوال ہیں جو ایک دم اسٹارٹنگ سے آپ کو بتانا پڑے گا لیکن اِس کے لیے آج کل لوگ میرا روشن مستقبل میں روشن حال تو دیکھ رہے ہیں لیکن اِس کے پیچھے جتنے میں نے ڈنڈے کھائے ہیں کتنی مشقتیں کی ہیں لوگوں کو اُس کا اندازہ نہیں ہے شاید تو بیٹا میں کہنا چاہوں گا یہ سب دو دِن میں نہیں ہو جاتا ہے یہ سب کر نے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے ایک لمبا عرصہ لگتا ہے تب جا کے انسان کہیں پوپلر ہو پاتا ہے تو چیزیں سھیکنی پڑتی ہیں محنت کرنا پڑتا ہے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اسٹپ بائے اسٹپ ایک اسٹپ اسٹپ پھر دوسرا اسٹپ تیسرا اسٹپ رکھنا پڑتا ہے پھر دھیرے دھیرے چل کے بیٹا اُس منزل کو پہنچنا ہوتا ہے اور کہیں نا کہیں میں اِس میں کہنا چاہتا ہوں کہ اِس میں قسمت کا بھی بہت بڑا رول روتا ہے کیوں کہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید بچارے محنت کر رہے پچھلے کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں لیکن اُن کو ترقی نہیں مل رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہو پارہے ہیں تو شاید ابھی قسمت میں نہیں لکھا ہے کامیاب ہونا تو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں جو ہے کامیاب ہونا لکھا تو میں نے محنت کی اور اسٹپ بائے اسٹپ ایک ایک ورڈ آگے بڑھتا گیا تو آج میں اِس منزل پہ ہوں اورشاید آپ اِسی وجہ سے آج میرے پاس فون کر رہے ہیں کیوں کہ میں سلیبریٹی ہوں آپ میرے فین ہیں ورنہ عام لوگوں کو آج کل کون فون کرتا ہے کون اُن کی حال خیریت پوچھتا ہے کہ کیسے ہو کیسے نہیں ہو لوگ تو صرف اُسی کو پوچھتے ہیں جو آج کل پوپلر ہے تھوڑا فیمس ہے تھوڑا جان جائیں گے اُس کے بارے میں سمجھ لیں گے تھوڑا میرا اُن سے انٹروڈکشن ہو جائے گا تو اِس وجہ سے لوگ سوچیں گے کہ ہاں میں فلاں کو جانتا ہوں فلاں میرے دوست ہیں فلاں میرے بھائی ہیں اِس وجہ سے ہی لوگ فون کرتے ہیں باقی کوئی نہیں تو بیٹا بہت محنت کرنی پڑتی ہے اِس کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے جب ایک دِن ہمت آتی ہے تو کام ہو جاتا ہے اوکے تھینک یو ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیا کریں